मां अजंता एलोरा जी गुफाऊं ॾिठियूं हुयूं और मां उन्हनि सां ख़ूबु प्रभावित थियमि छो कि हुननि जी नकाशी और जंहिं सां जंहिं तरीक़े सां हुते हुननि नकाशी कई आहे और ठाती आहे कला प्रस्तुत कई अथनि पंहिंजी हू पाण में ई ख़ूबु वॾो अनुभव आहे त हुनखे ॾिसी करे कई टाइप जूं तव्हांखे नॉलेज प्राप्त थींदी हुन में हिस्ट्री सां रिलेटिड इतिहास सां रिलेटिड बि ख़ूबु इतिहास सां संबंधित बि ख़ूबु नॉलेज प्राप्त थींदी कंहिं ठाहिराई हुई कीअं ठाही त इहे सभु शयूं हुते ॾिसण लाइक़ आहिनि और हुन सां केवल हिंदू ई न विदेशी बि ख़ूबु ई परिचित आहिनि और हिक उहो टूरिस्ट प्लेस बि ठही वियो आहे